हेलो क्या मैं कैब वाले भैया से बात कर रही हूँ हाँ जी भैया मैं एम पी नगर से बोल रही हूँ मे को कैब बुक करना है पर मैं ये आप से पूछना चाहती हूँ कि रात में ग्यारह बजे आप आ सकते हैं हाँ जी वो मेरी ट्रेन है एक रानी कमलापती से तो मे को अभी तो नहीं जाना है पर रात में ग्यारह बजे क्या वो कईं दिक्कतें होती हैं कई वार होती भी हैं कैब बुक तो इस लिए मैंने आप को अभी फ़ोन किया है क्या आप रात में ग्यारह बजे आ सकते हैं हाँ जी हाँ रात में ग्यारह बजे मुझे कमलापती तक ही जाना है ठीक है हाँ ठीक है मैं आपको फिर से कॉल करूँगी तो आप कॉल भी उठा लीजिएगा और आ जाइए और मैं ये बोल रही थी कि आप एक दम उसका रात का कोई एक्सट्रा चार्ज तो नहीं लेंगे अलग से आने का ठीक है भैया हाँ ठीक है मैं आप को फ़ोन करूँगी तो आप उठा लीजिएगा और मैं एम पी नगर से आप को लेना है मे को आ हाँ ठीक है भैया ठीक है